جی آداب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیکسی بک کی تھی اور مجھے ایک جگہ بہت ضروری جلدی پہنچنا تھا لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کا ڈرائیور بہت تاخیر کر رہا ہے اور مجھے دیر پر دیر ہو رہی ہے اس لیے مجھے یہ ٹیکسی منسوخ کرنی پڑ رہی ہے مجھے کینسل کرنا پڑ رہا ہے کرپیا آپ کیا آپ کے یہاں کوئی ایسی سودھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ٹیکسی بک کریں اور ہمارے پاس وہ پانچ منٹ کے اندر وہ ٹیکسی اویلیبل ہو تاکہ ہم اپنی مقصود جو جگہ ہے جہاں پہنچنا ہے ہمیں ہم وہاں وقت کے مطابق اور وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچ سکیں برائے مہربانی ابھی میں اس ٹیکسی کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں اور اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے فوری طور پر کوئی ٹیکسی بک کرنے کا تو مجھے بتائیں